आङो नानि ना बिदिनो जानाय बबेया मोजां बबेया गाज्रि बेखौ दा ना जानायफोराव आङो बिदिनो ओंख्रिजों मिलायनायफोरा बिदिनो मैथाजों ना मावाजों मिलायो जानो मोजां मोनो आरो बिदिनो नानि रोखोमानोथ' ना बालाबाथिया दं थुरि दं सिंगि दं मागुर दं खुसिया दं बामि दं नाथुर दं बिदिनो गोबां रोखोमनि ना दं आरो जानायफोरावथ' बिदिनो सिंगि मागुरफोरा सबायफोरजों बिराद मोजां जायो जानायाव आरो खुसियाफोराबो बिदिनो जानायाव मोजां एउनानै जायोब्ला अनथाइ बाजाबफोर होनानै बा नोरसिंफोर होनानै एउनानै जायोब्ला बिराद मोजां मोनो आरो बिदिनो आलुफोरजों नास्राइफ्रा बालाबाथियाफ्रा थुरिफ्रा मोजां जायो आरो जानायाव बिनिफ्राय ना फिसा फिसौफोरा जानायाव बाथोनाव साबसिन जाहैयो बिदिनो मावा नास्राइ गोरलै फिथिख्रि गोरलै बेफोरबायदिया बाथोन देनायाव मोजां जायो आरो फाजायाव ना फिथिख्रि एसे दरथा दरथाफ्रा फाजा एउनायाव मोजां जायो आरो फाजा जानो मोजां मोनो आरो बिनिफ्राय नास्राइफोरखौ बिदिनो थास'आथिंफोरजों ना बालाबाथिया थुरिफोरखौ थास' आथिंजों गोथाङैबो जाजायो आरो फोराननानै जानायावबो बिराद मोजां जायो थास' आथिंजों आरो बे नास्राइफ्रा थास' बेदरफ्राव होनानै जानायावबो बिराद बरिया जायो आं बिराद मोजां मोनो आरो बिदिनो नास्राइ निस्लाफोरखौ थास' बेदरफोरजों बिदिनो आबर माबा बेदरफोरजों जानो बिराद मोजां मोनो बिदिनो नैबे था गानदा होननाय मैगं दङ बेजोंबो नास्राइ निस्लाया बिराद मोजां जायो दैमोन गोथाव जायो आरो दालि जहलावबो होनानै जाजायो नास्राइ निस्ला होन बोलोबोथिया होन बेयावबो गोथाव दैमोन दैमोन आराम जायो आरो जानायफ्रा बिनिफ्राय दा दासानदि बाजारफ्रावबो मोनो मोननाया बिदिनो मा होनो बे फांखास मोनो रौ मोनो बिदिनो खास्ला मोनो मिर ओमफ्राय मा रुप सानदा मोनो फांकासफ्राथ' ओरैनो बिदै जोम जोम रुनानै संनानै जायोबा बिराद इन्तारेस्ट जायो मोजां मोनो आरो रुफसानदाफ्रा फ्राइ खालामनानै जानायाव गोथाव जायो आरो ना बाथाफ्रा मैथाफोरजों जानायावबो मोजां जायो संनायावबो बिदिनो मैथाजों संनाया ना मावा फिसाजोंबो मोजां आरो ना बाथाजोंबो मोजां बिनिफ्राय बै दस्रा नाफ्रा बिदिनो रौ आरिफ्रा फ्रायाव साबसिन जायो आरो बिस्रा आरो दस्रा नाफ्राथ' सबआवनो सोलियो बै थुरि आरि बोथियाफ्रा जेनेबा ओंख्रिआ मोनसेजोंल' नङा सब मैगंफ्रावनो गोरोबहैयो आरो सब मैगंजोंनो होनानै जाजायो फाजाबो एउना जानो हाबाय गोथाङाव मैगंजोंबो होलानानै जानो हाबाय सब मैगंआवनो मिलायो बेयो खालि मैगंजों मिलायनाया आलादा आलादा एकस्रा एकस्रा मिलायनाया बे ना मावा फिसा मैथा आरो सबाइजों ना मागुर सिंगि बेफोरो मिलायो एकस्रा आरो ना खुसियाफ्रा बिदिनो अनथाइ बाजाब होनाय नोरसिं होनाय फाजा एउनाय बेफोरो मिलायहैयो जानायाव बेसोर गावबागाव आलादा आलादा सुवाद थायो आरो मोजां मोननाया गावबा गाव फाराग फाराग मोजां मोननाय थायो जानो इन्तारेस्ट जायो बिदिनो बरफनि नाफोरा बांसिन फ्रायाव सोलियो आरो ओरैनो बे फांखासफोरखौल' बिदै जेब जेब होनानै फुदुंनानै जानायाव एनथारेस गोलैहैयो बेहा आरो बांसिनानो दस्राफ्राथ' फ्रायावसो सोलियो बाथाफ्रा फ्रायावबो सोलिबाय मैथाजोंबो सोलिबाय बेहा जेनेरेल गोलैयो आरो ओमफ्राय बाद बाखि दस्रा नाफ्रा मैगंजोंबो फाजाफ्रावबो बाथोनफ्रावबो जेनेरेल आवनो थाहैयो बिस्रा बांसिन सोलिनाया बे आलादा आलादा सिंगि मागुर आरो ना मावा बिसोरहा आलादासिन जाथारो बिस्रा एकस्रा मैगंजों मिलायनाय गोरोबनाय आलादा थायो आरो ओमफ्राय बेनि बाखिफ्रा गासिबो जेनेरेल आवनो सोलिहैजोबो सब मैगंजोंनो होलानानै जाजानाय फोराननानैबो आराम होलानानै जाजाबाय गोथांफ्रावबो बाथोन जानो गोसोबा जानो हाबाय फाजा जानो गोसोबा फाजा जानो हाबाय आरो नोङो ओंख्रिफ्राव होनानै जायोबा ओंख्रिफ्रावबो गोरोब हैबाय बियो बेहा जेनेरेल बेहा खुनु बासि जानाय गैया आरो सब मैगंजोंबाबो सोलिनाय बाथोन फाजाजोंबाबो सोलिनाय बिदि ओरैनो दस्राफ्राथ गाव गावबागाव मैगंथारजों मिलायनाय नङाबा जानोबो इन्तारेस्ट मोना बारा बे ना फिसाफोरखौ बाथोनाव आरो बे मैथाफ्राव बिदिआवल' गोरोबहैयो बिस्रा बेनिफ्राय आराम माबाबाथ' बे बरफनिखौथ' बांसिन सोरबा जानाय सोरबा जायैबो थायो सोरबा बिदिनो बरफनिखौै मोनजानाय मोनजायैबो थायो नालाय बबेबा मोजां बबेबा गाज्रि बेनि थाखायनो बबेबाया जाजागोन बबेबा जाजाया बासिनानै जानो रोंबा जादो बेबायदि आरो लकेल नायानो बेस्त जेरावबो सोलिजोबो नों बाथोन होन ओंख्रि होन गोरान जानाय होन नोङो फाजा जानाय होन ओंख्रिजों जानाय होन बे लकेल नाया जेरावबो सोलियो जेनेरेल बेहा बेनो साबसिन आरो नों बायनांगौबाबो लकेल नाखौ मोनलायनोनो नागेरा इन्तारेस्ट जायो नालाय जानायफ्राव बेखायनो लकेल नाखौ मोनस्लोबनोनो नागेरा बिदि आरो दा साबसिनथारा जाहैबाय सिंगि मागुर खुसिया आरो बालाबाथिया थुरि बेसोर साबसिन जायो आरो बेस्रा मानो होनबा मानसिनि देहानि थाखायबो मोजां सखथियाव लाखिनो हानाय माबा थायो नालाय बिसोरो ओमफ्राय बिसोरखौ मोननोबो थान जायो जानायाव साबसिनबाबो बिसोरखौ खस्थ' जायो आरो नागेरनायफ्राव हमनानै लायनाय सारनानै लायनाय बिदिफोराव एसे खस्थ'बो जायो होमबाबो खस्थ' खालामनानै लाबोयोब्ला नागेरोब्ला मोनो जानो आनथाखौ मानसिफ्रा लब जानानैब्लाबो एकदम खस्थ' खालामनानैब्लाबो लायथारनानैब्लाबो बोथिसे बोथिनैखौ जाथारो ना लकेल खौ बेखौ दस्राफ्राथ' ओरैनो दसे थांंब्रबबानो मोननाय ना फिसाफ्रा बाथोन जानाय मानायफ्रा बै नाखौ दस्राफोरखौल' मोननो थान आरो